आं आंनि टाउन एबा सहराव गौरां पार्क खौ मोजां मोनोना बाव जों लोगो दोगो बिमा बिफा गासिबो लोगो दोगो जाथि खुरमा ज' जानानै जोङो बेरायहैयो बावहाय मोजां बेलासिनि बार जाहैयो खोथा बाथ्राबो रायज्लायहैयो बिनि थाखायनो आङो मोजां मोनो